मेरे आंगन में नहीं मेरे छत पे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए एक मैंने अच्छा सा पेड़ पौधे का गमला लगाए रखे हुए हैं वहीं पर में दाना बाय लेकर डालता हूँ और जिससे पक्षी आगे वहाँ पे चुगती है यही मेरा सुझाव है कि अपनी अपनी छत पर सभी लोग दाना डालें और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करें जिससे कि पानी है प्यासी है उनके लिए पानी वगैरह रखा करें मटके में और पानी पिलाने के लिए और बाजरे के दाने लेके आए उसपे छत पे फैला कर डाल दे जिसकी पक्षियाँ आएं और उस पर बैठे और खाएं अपने उनके पेट को प्यास को पानी पिएं जिससे कि आप उनकी आत्मा को थोड़ा सा शांति मिलेगी अपुन को भी कुछ लाभ मिलेगा नहीं हानि ना हो तो क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं होता थोड़ा बहुत पुण्य करने से तो पुण्य नहीं बढ़ता है